हेलो भैया मैं राजा लोहारे बोरगांव से बोल रहा हूँ क्या मुझे भोपाल जाने के लिए बीस तारीख को कोई कार मिल सकती है क्या आपके पास उस तारीख पर कार उपलब्ध है क्योंकि मुझे बीस तारीख को भोपाल जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए मुझे अब एक कार की जरूरत पड़ेगी क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके पास कार उपलब्ध है या नहीं है और अगर है तो उसका चार्ज़ कितना लगेगा ये भी बता दीजिए और कितने देर में पहुंच जाएंगे ये भी बता दीजिए क्योंकि मुझे सुबह जल्दी पहुंचना बहुत आवश्यक है मेरा पेपर दस बजे से है इसलिए मुझे भोपाल जाना है